हैलो जी आप कौन ओके सर ओके सर सॉरी गुड मोर्निंग सर कम जी अभी तो ठीक से कर रहा है सर एक्चुअली क्या होता है कि वह जनरेटर में जो उसका वोल्टेज है ना वह लो हो जाता है अपनी कंपनी में मतलब कभी कभी क्या होता है लाइट लाइट भी कम ज़्यादा होती रहती है सर वह डी सी जनरेटर है ना सर उसका भी भार बढ़ते जा रहा है सर उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ जी सर कल क्या है ओके सर ओके सर ओके मैं करती हूँ सर जनरेटर तो लगवा सकते हैं बट दिक्कत ओनली वोल्टेज की ही होती है जी जी जी जी जी सर ओके सर ओके